असांजे घर में अगरि कोई बीमारु थींदो आहे त उनखे सुबुह जो भतु ठाहे ॾींदा आहियूं अगरि हुनखे मिठो भतु खाइणो आहे त हुनखे गुड़ में मिठो भतु ठाहे ॾींदा आहियूं अगरि हुनखे चहिरो भतु खाइणो हूंदो आहे त हुनखे हेठां हुन में राई साओ मिर्च ऐं करी पतो विझी करे चहिरो भतु ठाहे ॾींदा आहियूं ऐं मंझंदि जो पतरी खिचड़ी ऐं तूरीनि जी भाॼी ठाहे ॾींदा आहियूं खिचड़ी ठाहिण में असां चांवरनि सां गॾु साई दाल विझंदा आहियूं ऐं उहा सिपरीअ में ठाहींदा आहियूं तूरीनि जे लाइ असां गिहु हेठां तई में गिहु विझी करे गिहु गरम थिए त हुन में जीरो ऐं साओ मिर्च करी पतो विझंदा आहियूं ऐं हुन में टमाटो पीसे करे विझंदा आहियूं वरी हुन खां पोइ असां तूरियूं टमाटो सिझी वञे त ट तूरियूं धोइ करे हुन में विझंदा आहियूं ऐं हुन में लूणु हैड दाणा विझी करे हुनखे भुञी करे ढकु ॾेई करे सिझाईंदा आहियूं जॾहिं तूरियूं सिझी वञनि ठही वञनि त हुनखे साओ मसालो धोई करे हुनखे सन्हो सन्हो करे मथां विझंदा आहियूं ऐं राति जो असां उनखे अणिभो फुल्को ऐं सिङिनि जी भाॼी ठाहे ॾींदा आहियूं सिङिनि जी भाॼी असां हेठां सिपड़ीअ में हेठां कुकर में हेठां गिहु विझी करे गिहु गरम थे त हुन में साओ मिर्च औं और साओ मिर्च ऐं करी पतो विझी टमाटो पीसे भुनी करे हुन में सिङियूं विझंदा आहियूं ऐं उनखे हिकु सीटी हणाईंदा आहियूं ऐं सिम ते थोरो सिझाईंदा आहियूं टमाटे में उहा सिङिनि जी भाॼी ॾाढी टेस्टी ऐं सुठी लॻंदी आहे